मां राजकोट जो रहवासी आहियां राजकोट में मूंखे जनरल स्टोर जी दुकानु हूंदी हुई हिते किराणे जी दुकानु हूंदी हुई ॿ हज़ार में जॾहिं राजकोट में भूकंप भूकंप आयो तंहिंखां पोइ असांजे धंधे में जाम तकलीफ़ूं अची वियूं त असां राजकोट छॾे करे असां उल्हास नगर में आयासि जिथे असांजा माईट रहंदा त उल्हास नगर में असांखे पहिंजे रोज़ी रोटीय लाइ मां हिकु ॾीहुं ट्यूब लाइट जा चोंख ठाहिण जी फैक्टरी में नौकिरी कंदो होस नौकिरी कंदो हुयुस हुन टाइम ते मूंखे टे हज़ार रुपिया पघार मिलंदी हुई हो नौकिरी कंदे कंदे ऐं आस्ते आहिस्ते मां सिखी वियुस चोंक ठाहिण तहिंखां पोइ मां चोखनि जी पहिंजी फैक्टरी विधी पहिंजी फैक्टरी विधी चोखनि जी फैक्टरी विधी त चोखनि जी फैक्ट्रीअ सां असां अलॻि अलॻि ब्रांड जा चोंख ठाहिंदासीं पर असांखे सेल करण लाइ असांखे ॿियनि माण्हुनि खे ॻोल्हणो पवंदो हुओ पर असां ॿियनि खे न ॻोल्हांदासि त असांखे जाम उध ॾेअणी पवंदी हुई ऐं पेसा असांजा फसी पवंदा हुआ तंहिंखां पोइ असां मां वरी कोशिशि करे छा कयो पाण विकिरण शुरू कयो त मां पंहिंजो टूअर पाण स्टार्ट कयो त मां टूअर कर्नाटक केरल आंध्रा प्रदेश ऐं तमिलनाडु जा हीअ चारईं स्टेट में मां पहिंजो माल चोंख विकिण वेंदो हुयुसि लाइट जा चोख विकण वेंदो हुयुसि लाइट जा चोख सां हुन टाइम ते सुठे नमूने विकिणंदासीं ऐं सुठे नमूने असांजी आजीविका हलंदी हुई ॿ हज़ार ॾह खां पोइ चोखनि जी लाइन आहिस्ते आहिस्ते खतमु थींदी वई छाकाणि त चाइना मां एल इ डी ट्यूब लाइट एल इ डी बल्ब अचनि शुरू थी विया त असांखे पहिंजो धंधो थोरो डाइवर्ट करिणो पियो तंहिंखां पोइ मां चोखनि जो कमु आहिस्ते आहिस्ते घटि थींदो वियो त तंहिंखां पोइ असां ऐक्स्टेंशन बौक्स जेका चक्रा थींदा आहिनि एक्स्ट्रा वायर जा उहे वठी करे विकण शुरू कयासीं उए वठी करे विकिरण शुरू कयासीं तंहिखां पोइ हीअ आहिस्ते आहिस्ते ई कंदे असां ॿियूं बि आइटमूं पहिंजियूं हिनमें ऐड कंदा वियासि चकरा थींदा आहिनि जीअं लाइट्स एकस्ट्रा चकरा थींदा आहिनि तंहिंखां पोइ कम्पयूटर में जेके यूज़ थींदा आहिनि एक्सपाइ घटि ऐकस्ट्रा वायर चएबो आहे जंहिंखे उहे असां आस्ते आस्ते वठण शुरू कयांसी तंहिंखां पोइ असां जेके मंदिरनि में बल्ब लॻंदा आहिनि एल ई डी बल्ब उहे बल्ब वठी करे मां पहिंजे नाले खां ठहाराइ करे विकिरण शुरू कयां तंहिंखां पोइ असां जेकी वायर जे मथां स्लीव लॻंदी आ जंहिंसां करंट न अचे उहे वठी करे ठाहिण पंहिंजे नाले सां ठहाराइ करे विकिरण शुरू कयूं ड़े नमूने मां पंहिंजे बिज़नेस पोर्टफोलियो में चङियूं चंङियूं आइटमूं ऐड कंदो वियुसि ऐं पहिंजो बिज़नेस असां आस्ते आस्ते ऐक्सपांड कंदा विआसीं असां केरला करनाटक ऐं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश त कंदा ई हुआसीं कंदो ई हुअसि मां तंहिंखां पोइ मां गुजरात बि शुरू कयो ऐं महाराष्ट्र बि शुरू कयो महाराष्ट्र में बि मां सातारा सांगली कोल्हापुर पूणे कराड़ नाशिक ईं सभिनीनि शहरनि में मुंहिंजो माल अॼु बि वेंदो आहे ऐं गुजरात जी गुजरात जा सभई शहरु सूरत वापी वलसाड़ बड़ोदा अहमदाबाद आणंद जामनगर भावनगर गांधीधाम राजकोट सभिनी शहरनि में मुंहिंजो अॼु बि सब इलैक्ट्रिक आइटमूनि जा माल मुंहिंजो वेंदो आहे मां स्विच ऐं सॉकेट जी कंपनी जी हिकिड़ी सीया कंपनी आहे उनजो डिस्टीब्यूटर आहियां गुजरात जो ऐं डिस्ट्रीक्ट जेकी आहे उहा सॼी मुंहिंजे हथ में आहे मां अॼु बि सुठे नमूने हुनखे विकिणंदो आहियां मूंखे कोई बि तकलीफ़ न आहे जय झूलेलाल